हां जी हैलो सर आवाज़ आवा दी ऐ

सर जियां तुसेंगी पता साढ़े ग्रां चोरी होई दी ऐ ते स्हानू चोर ते चोर पकड़ा गेदा ऐ ते स्हानू उसी सज़ा केह् देनी चाहिदी ऐ इस्लामिक लॉ च इसगी केह् केह् सज़ा ऐ कि इक्क चोरी दी जाई सकदी ऐ

चल ठीक ऐ अच्छा